अगर हमारा कोई भी जब हम किसी कंपनी को आदेश देते हैं तो वह हमारा आदेश के अनुसार काम नहीं करता और हम किसी चीज का आर्डर मतलब लगा देते हैं और किसी कारण बस वह जो आदेश उसका जो वो काम पूरा नहीं हो पता तो हम उसे धन वापसी के लिए अनुरोध करते हैं अगर वह धन वापसी के लिए मना करता है तो हम उसके अनुसार हम जो है अपने धन वापसी के लिए जो टर्म कंडीसन होता है उसको पढ़के उसको कस्टमर केयर पास लगाके ये जान के उसे हम बताएंगे अगर उसकी शिकायत करेंगे और इससे भी काम नहीं बनेगा तो हम पुलिस की सहायता ले सकते हैं अपनी धन वापसी के लिए